हलो जय झूलेलाल असांजे हिते न हिकु बिल्डिंग बिल्डिंग जे हेठां न रोज़ु मारा मारी थिए अॼु मतिलबु जिते मां गाॾी बीहाईंदो आहियां उते मुंहिंजे पासे वारो गाॾी बिहाईंदो आहे पोइ त रोज़ु मूंसां मारामारी थो करे अॼु त मूंखे जामु झगड़ो कयो अथईं मूंखे मुंहिंजे तव्हां हथु खयां तईं मतिलबु जाम मारामारी थी आहे त तव्हां पुलिस मूंखे पुलिस कंप्लेन कराइणी आहे की रोज़ु रोज़ु छाए जिते मां बीहायां थी उते हो छो थो बीहाए त जिते लिखियल आहे मुंहिंजो नम्बर त मुंहिंजो ए विंग ते त ए जो लिखियल आहे त मुंहिंजी गाॾी मुंहिंजी पार्किंग मुंहिंजी गाॾी बीहाए थो वञे पोइ कुझु चवांसि थो हू गारी थो ॾे मूंखे मारे थो इहो तव्हां मुंहिंजी मूंखे कंप्लेन कराइणी आहे मूंखे असांमें जॾहिं जॾहिं असां गाॾी बीहंदा आहियूं उते त असांजे गाॾी हटाए करे पंहिंजी गाॾी बीहारींदो आहे जॾहिं जॻहि असांजी आहे तॾहिं असां बि घणो सिन कयूं अॾु असां गाॾी असांजी गाॾी त असांजी गाॾी हटाए पंहिंजी गाॾी बीहाईं त असांए घर मारा मारापिटी करणु अची वियो हो असांखे मारियो अथई जाम तॾहिं त असांखे कंप्लेन लिखाइणी आहे तव्हांखा उहो पंज सौ मुंहिंजो बया हो हो कं मूंखे हिनजो कपंलेन लिखाइणो त हो थोए पंज सौ रुपिया भरंदो हो त मूंखे चवंदो न तू कंप्लेन छो थो लिखाए पोइ मूंखे कुझु चवां थी त मारण थो अचे मूंखे मारे थो मुंहिंजे घर वारनि खे गारियूं त ॾे गंदियूं गंदियूं कंप्लेन कयो तव्हांखे जेल में अचणो अथव हिन भई खे बसि हीअ ॿुधे ई नथो असां चयुसि था अॼु न बीहाए न बीहाए न बीहाए हिकिड़े दफ़े त असांजी गाॾी जो कांच ई तोड़े छॾियईं ॿुधे ई नथो न मां त हिते ई बीहाईंदुमि मुंहिंजो ईअं मुंहिंजी मुंहिंजो मुंहिंजो हटायो कान थो पार्किंग मुंहिंजी पार्किंग आहे ईअं हीउ रोज़ु मगजमारी थो करे ठीकु आहे तव्हां अचिजो हा राति जो अचिजो हुनखे खणी हां ठीकु आहे जय झूलेलाल